ہاں ہمارے علاقے میں چند سینما گھر تھئیٹرس موجود ہیں جیسے یادگیری تھئیٹر مہیشوری پرمیشوری تھریا وہ تو غائب ہوگئی کیوں غائب ہو گئی وہ تمہاری وجہ سے گوگل کی وجہ سے تمہاری شہرت کی وجہ سے کہ پوری دنیا مٹھی میں ہے بول کے لوگ گھر میں جو سو سب فلمیں وغیرہ دیکھ لے رہے ہیں باہر فلمیں وغیرہ دیکھنے کا چلن نہیں رہا اور آپ کے اطلاع کے لیے آپ کے علم میں لانے کے لیے میں فلمیں بہت کم دیکھا اور بچپن میں دیکھا تھا اور جب میں شعور جب باشعور ہو گیا میرے کو فلماں پسند نہیں فلمیں کیسے فلمیں پسند جو آپ کو اچھا سبق آموز ہو ہمارے زندگی میں ہمارے کو کچھ علم میں اضافہ ہو ہمارے پرسنالیٹی ہماری شخصیت ڈیولپ کرو ہاں ڈیولپ کرنے والے ہو شخصیت سازی والے ہو نا کہ جو ہو سو عشق و عاشقی کرو چوری کرنے کا سکھاؤ یہ سب کمرشیل آج کل جو ہو سو وہ دھندا بن گیا ہے وہ وہ لوگاں اس کے واسطے چلا رہیں اس سے برے کام کرنا بھی سیکھ سکھاتے جاتی اخلاق و صرف اگر تھیئٹر والے اگر اخلاقی بھی فلمیں بنائیں تو فلمیں نہیں چلتیں لوگاں جو ہو سو برائی کو ہی پسند کرتے کبھی بھی جو ہو سو حق بات کڑوی لگتی لہٰذا ہم فطری طور پر جیسے یہ برے فلمیں اے برے چیزوں سے ہم دور رہتے وقت کو برباد نہیں کرتے ہمارا وقت جو ہو سو صحیح مطالعے میں صحیح جگہ لگاتے ہم ان چیزوں سے دور ہے خالی تھیئٹروں کے نام بھی ہم پورے نہیں بتا سکتے ہم راستے سے دیکھ لیے وہ باہر کا راستہ وہ ہی بتا سکتے ہمیں کسی کے ساتھ جانا تو دور کی بات